राजस्थान की संस्कृति बाहरी संस्कृतियों से इस लिए प्रभावित हो रही है क्योंकि बाहरी लोगों का आगमन दिन ब दिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और राजस्थान के जो लोग हैं वो बाहरी संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं इस वजह से राजस्थान की संस्कृति बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित हो रही है जैसा कि अभी देखने को मिलेगा बाहरी लोगों के आगमन के ज़्यादा होने की वजह से राजस्थान की जो संस्कृति में जो परिवार आते हैं उन परिवारों पर साफ़ साफ़ असर देखने को मिलेगा कि उन पर जो असर हो रहा है वो बाहरी संस्कृतियों का हो रहा है इस लिए अभी जो है हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है वो बहुत अच्छी है लेकिन बाहरी लोगों के आगमन की वजह से यानी बाहरी लोगों का आगमन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस वजह से हमारी जो संस्कृति है राजस्थान की वो बाहरी संस्कृति है जो उन को प्रभावित कर रही है